मां हीअं त साईंस स्टूडंट आहियां पर मूंखे साहित्य में ॾाढो इंटरस्ट रहियो आहे शुरूअ खां नंढे हूंदे खां ई मूंखे नॉवल्स वग़ैरह पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु हुओ घर में बि अहिड़ो ई माहौलु मिलियो त मूंखे हुन ॾिस में कमु करण जो ॾाढो इंटरस्ट आहियो मां नौकिरी करण खां पोइ जॾहिं रिटायर कयो त मूंखे हिकिड़ी चूंड करिणी पेई कि हाणे मां छा कयां त हुन वक़्तु मूंखे सिधोलॉजी जहिड़े इंस्टीट्यूट मां ऑफर आई कि अची तूं हिते कर पर मां पाणि मुंजियसि कि मां साईंस स्टूडंट मां सिंधोलॉजी जहिड़े साहित्यक सर्कल में वञी मां छा कंदुसि पर क़िस्मत सां मूंखे हुते तमामु सुठी गाईडंस सुठी मार्गदर्शन मिलियो डॉक्टर सतीश कुमार रोहिड़ा श्री लख्मी खिलाणी श्री साहिबु ॿीजाणी जहिड़ा माए मायानास शख़्स असांखे हुते मिलिया डॉक डॉक्टर सतीश कुमार रोहिड़ा सां ख़ासि करे मूंखे ट्रांस्लेशन्स ऐं हुन सां गॾु जुड़ियल जे के समूरी ॻाल्हियूं आहिनि उहे सेखारियूं हुन में इहो बि ॿुधायो कि जे की लिखो था हुनखे सही लिखो हुन में ग्रामर जूं चुकूं न हुअणु खपेनि हिन खां सवाइ जे के जुमिला ठायो था उन्हनि जी रचिना बि सही हुअणु खपे छो त साम्हूं पढ़ण वारनि खे बि त मज़ो अचे हिन खां सवाइ मां उन्हनि खां सिखियसि डिक्शनरी ठाहिण डिक्शनरी ठाहिण हिकु टोटली अलॻि तरह जो कमु आहे मतलबु हुन में तव्हांखे मां हिन में सही थी चवां कि इहा साईंस जहिड़ो जुड़ियल कमु आहे बराबरि आहे लिटरेचल जो कमु पर हिन में साईंस जी बि ज़रूरत पिए थी त दिमाग़ में उहो हिसाबु हुअणु खपे कि कीअं किथे छा लिखिणो आहे असां हिनजे लाइ नो सिखियासीं कि डिक्शनरी कीअं ठाहिजे हुनजे लाइ मां सोचियो हुओ की ईंअ ई अखर ठाहिबा पर न मूंखे दादा रोहिड़ा सेखारियो के हिनजे लाइ काड ठाहिणा पवंदा आहिनि जे को बि अखर तोखे लिखिणो आहे डिक्शनरी में शामिलु करिणो आहे पहिरीं तूं उहे अखर चूंड उन्हनि जा काड ठाहे हिन हिक हिक काड ते हिकु हिकु अखर थींदो ऐं हुन अखर जी माना छो त इहा ट्राएलिंग ऑल डिक्शनरी पिया ठाहियूं त असांखे सिंधी सां गॾु हुन में देवनागिरी बि विझिणी पेई हिंदी बि विझिणी पेई ऐं इंग्लिश बि विझिणी पेई माना हिकु काड ते उहे चारि ई ॻाल्यूं असांखे विझिणियूं पेयूं उहे हज़ारनि जा काड असां ठाहियासीं नंढा नंढा चारि इंच जा छह इंच जा काड असां हज़ारनि में ठाहियासीं ऐं हुन खां पोइ थियो ॾुखियो कमु जे को कि उन्हनि खे काडनि खे असांखे अल्फाबेटीकल ऑडर हिकिड़े सिरे सां जीअं डिक्शनरीअ में थींदा आहिनि अखर हुनजे हिसाब सां असांखे लॻाइणो पियो मात्राऊनि जे हिसाब सां अखरनि जे हिसाब सां उन्हनि जी सॼी लाईन में लिखिणो पियो तंहिं खां पोइ उहे अखर जॾहिं असां सेट करे रखियासीं काड त हिकु हिकु काड हुन टाईप करायो टाईपिस्ट उहे हिकु हिकु काड खे कंदे करे करे रखंदी वेई ऐं हुन खां पोइ जॾहिं प्रिंट आऊट निकितो त हुन में वरी ॾिसिणो पिए कि हुन में कंहिड़ियूं स्पेलिंगि मिस्टेक्स आहिनि किथे असां चुकूं कयूं आहिनि असांखे काई ग़लति माना त न मिली आहे असांखे हिन में छा वधाइणो आहे छा घटाइणो आहे उहो सभु मूंखे करिणो पियो त हिन तरह सां असां ॿ डिक्शनरियूं तयार कयूं ऐं हिकिड़ी ॿीं बि डिक्शनरी तयार कई जे का असां सिंधीअ में अंग्रेज़ीअ जे द्वारा लिखंदा आहियूं त उहा डिक्शनरी बि असां तयार कई हुन में डॉक्टर देवेंद्र कोॾवाणी जो बि असांखे सहायता मिली उन्हनि असांखे उत्साह ॾिनो त इहो कमु बि कयो सो हिन तरह सां मूंखे जे को पंहिंजी पसंदि जो कमु मिली वियो ऐं मां हुन मां ॾाढी ख़ुशि आहियां